मोनू मौर्या आप हैं हम यहाँ भरौना चौकी से बोल रहे हैं आपके खिलाफ वॉरंट जारी हुआ है जी सर एक ठो चोरी हुआ था उसमें आपका घड़ी पाया गया है आपके ऊपर शक है नहीं तो आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है आप आएँगे या फ़िर हमें घर पड़ेगा हाँ तो आप आ सकते हैं आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है आपका घड़ी पाया गया है सर वहाँ पर से आएँगे या फिर हमे वहाँ से उठवाना पड़ेगा आपको आ जाएँगे तो ठीक ही रहेगा नहीं घर से आपको बेइज्जती के साथ लाना पड़ेगा यहाँ पर तो आप हमको या आपको उठवाना ही पड़ेगा रुकिए भेज रहे हैं हम तब दो लोगों को तब आएँगे आप ऐसे नहीं आ पाएँगे अरे तो आप वहाँ पर आपका घड़ी मिला है तो ऐसे कैसे बता दें हम आपको आपको पूछताछ के लिए तो बुलाया जा रहा है आपको पकड़ के हम बंद थोड़ी करेंगे हाँ तो अरे आपका घड़ी पे पाया है आपका फोटो भी मिला है अरे हम आपको फोटो पहचनवाए हैं दो चार लोग आपी का नाम बताए हैं कि ये तो मोनू मौर्या है वहाँ भरौना से हाँ तो आप आइए ना तो हम पूछताछ करने के बाद बताते हैं तब आप अरे तो कहाँ पर हैं आप अरे तो स्थान का नाम बता सकते हो हाँ तो इलाहबाद कहाँ पर हो तुम जगह का नाम होगा कि बिना जग़ह के ही हो कहाँ पर हाँ तो जब भी हम अरे तो चोर थोड़ी बोलेगा की तुम चोरी किए हो हाँ तो तुम्हारा तुम्हारा वहाँ पर घड़ी मिला है फोटो मिला है तो तुम्हें ही पकड़ेंगे की और किसी को पकड़ेंगे अ चलो तुम वहाँ से आना तो आना जल्दी करके हाँ तो बताते तुमको नहीं तो बोलो तो वहीँ पर उठवा लें अच्छा चोरी किए हो चाहे न किए हो पूछताछ होना होगा तो बताओगे तो हाँ तो हम बताएँगे वहाँ पर वहाँ किसी घड़ी मिला है तुम्हारा तो और कोई फेंक नहीं सकता चलिए ठीक है हम आपका वॉरन्ट काट दे रहे हैं तब वहाँ से उठवा लेंगे आपको